रङ्गोली रङ्गोली हमर अहाँके पर्वमे बहुत महत्वपूर्ण रखैत अछि जेनाकि दिवाली भेल तऽ दिवालीमे अहाँके घर घर अहाँके रङ्गोली मिलि जाएत हम खुद अहाँके रङ्गोली बनाना बहुत पसन्द अइ अलग अलग तरहके कोनो फूल प्रकृति तऽ अहाँके महिलाके बारेमे बहुत अलग अलग तरहके हम खुद हमरा बहुत ज्यादा पसन्द अइ हम खुद हर साल अहाँके दिवालीमे रङ्गोली बनेबेटा करै छी विविध रङ्गसँ आओर कि छै ने विभिन्न रङ्ग पड़ै छै ने तऽ एकटा अलग खूबसूरती अहाँके निखारि दै छै ओ देखैमे एतेक सुन्दर लगै छै कि अगर ओनाहिओ अहाँ तीन चारिटा रङ्गके एक जगह किछु बना देब एकटा पत्तिए बना लिअऽ ओनाहिओ अहाँ राखि दिऔ ने तऽ ओकर खूबसूरती अलगे अछि जेनाकि होली होली विभिन्न रङ्गेके त्योहार छिए हमरा अहाँके आओर जहन ओ विभिन्न रङ्ग उड़ै छै या विभिन्न रङ्ग एकसाथ मिलै छै तऽ ओकर अलग खूबसूरती रहै छै सूर्यके जल दोसर बात छै हम हम अपन बात कही तऽ हम डेली सूर्यके जल चढ़ाबै छी आओर हमरा ओहिठाम कहल जाइ छै कि सूर्य जे छै से बड़ा जीवन दैए हमरा अहाँके उर्जा दैए हमरा रोशनी दैए बहुत किछु सूर्यसँ मिलैए अहाँके मिलैए पेड़ पौधाके लेल तऽ ई हुनकर जीवने छै सूर्य तऽ ओहिके लेल सूर्यके जल अवश्य चढ़ाबैके चाही आओर जब हुनका एक तरहसँ इहो कहल जाइ छै कि सूर्यके जल एहि दुआरे देल जाइ छै कि ओ एतेक गरम छथिन कनिओ कमसँ कम किछु तऽ हुनका ज्वल जल देलासँ ठण्डा हुनका मिलतनि जल ई बात नहि छै कि ओहिसँ कोनो फाइदा नहि हेतै लेकिन ई हमर अहाँके कल्चर छी हमरा अहाँके डेली जल चढ़ाएल जाइ छै आओर तहन अइ अहाँके कुमकुम तऽ हमर अहाँके संस्कृति संस्कार मेन तऽ संस्कार मानि लिअऽ कुमकुम लगेनाइ टीका जकरा कहल जाइ छै हँ अगर मिथिलामे बात करिऔ तऽ अहाँ लगभग अहाँ सबके देखबै ओ अस्नान कएलाके बाद जे पहिला काम जे करताह ओ करताह कुमकुम चन्दन करताह टीका लगेताह अपन अहाँके मस्तिष्कपर लगेबेटा करताह आओर तकर बाद ओ सूर्यके जल देताह आओर अगर ब्राह्मणके बात करी तऽ मिथिलामे जे मेन छै ओ ब्राह्मण तऽ ओ जनउ धारण करबेटा करताह ओहिके लेल उपनैन होइ छै आओर कहल जाइ छै कि अगर कोनो ब्राह्मण जे उपनैन भऽ गेलै तऽ हुनका हमेशा पूरा समय हुनका जनउ धारण करबेटा करैके चाही अगर ओ बिना जनउ पहिरने कोनो पूजा करै छथि या कोनो पाठ करै छथि या कोनो मन्दिर जाइ छथि तऽ हुनका पूर्ण रूपसँ ओकर नहि मिलि पाबै छै तेँ अगर अहाँके उपनैन भऽ गेल अछि अगर अहाँ ब्राह्मण छी तऽ अहाँ जनउ धारण करबेटा करू ई बहुत जरूरी छै ई अहाँके भऽ गेल ब्राह्मणके या हिन्दू धर्मके तरफ जाएब तऽ हुनका लेल छै आब भऽ जाइ छै अहाँके व्रत कएल जाइ छै दुर्गा पूजा लऽ लिअऽ जन्माष्टमी लऽ लिअऽ जन्माष्टमी बहुत महत्वपूर्ण रखै छै कृष्णजीके चन्दन व्रत केनाइ बहुत सारा अहाँके बहुत सारा फेस्टिवल एहन हैत जाहिमे व्रत करैके बहुत ज्यादा छै बिहारके जे मिथिलाके जे सबसँ कहल जाइ छै महापर्व छठि एहिमे अहाँके तीन दिन तक आओर चारि दिनके ई परब पर्व होइए आओर एहिमे व्रत मतलब एहन व्रत होइए कि कहल जाइए महा एहि दुआरे महाव्रत कहल जाइ छै अहाँके तीन दिन तक बिना जलके रहनाइ बुझिऔ जे एक तरहसँ प्रभुके कृपा छनि भगवानके कृपा छनि जे हमसब कऽ पाबै छी आओर जे ओ व्रत करै छथि छठि करै छथि छठि मइआके व्रत हुनका छठि मइआके रूप कहल जाइ छनि कियाकि तीन दिन तक लगातार बिना जलके रहनाइ बहुत गम्भीर बात छिए आओर हमर संस्कृतिके ई मेन छी तकर बाद भऽ जाइए अहाँके रोजा कहल जाइ छै ई मुसलिम